मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है मेरे यहाँ गाय एक डॉग है जिसका नाम लूसी है भैंस है हम लोग के यहाँ गाय भैंस से दूध निकाला जाता है उनको अच्छे से चारा डाला जाता है उनकी सेवा की जाती है और मेरी डोगी लूसी है उसको तो हम जो खाते हैं वो खिलाते हैं और उसको अपने साथ सुलाते हैं अपने साथ रहती है वो अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसका उसको देख के बहुत वो लगता है वो लगती है उदास हो जाती है जब हम कही से आते हैं तो हम लोग को देख के इतनी खुश हो जाती है ना इतना अपना पूँछ हिलाने लगती है हम लोग मतलब ये लगता है कि हाँ कोई है जिसको हम मेरे आने से खुशी मिली है और वो बहुत अच्छी है मतल हम अगर वो हम लोग के साथ रहे तो हम लोग जो खाते हैं अगर हम लोग को खाने खाते देख लेगी न तो उसको भी वही चीज़ चाहिए वही चीज़ खाएगी लेकिन उसका खाना अलग है लेकिन फिर भी हम लोग उसको थोड़ा सा दे देते हैं और हम लोग के साथ अगर हम कहेंगे एक बार बोलेंग लूसी तुरंत आ जाती है इतना हम लोग को प्यार करती है बहुत मानती है और आगे भी हम चाहेंगे की एक दो और डागी घर पर ले आये क्योंकि मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद है और मैंने अपने घर पर पाला भी है लूसी है लूसी हमारे एकदम परिवार के सदस्य के जैसी है जैसे हम लोग रहते हैं वो भी हमारे साथ वैसे ही रहती है और फैमिली की तरह एकदम फैमलियर है अगल बगल के लोग बोलते हैं कुत्ता पाल कर रखी हैं ये वो बहुत डरते हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए वो किसी को काटती नहीं है बहुत प्यार करती है बस उसके पास कोई जाता है न दूर से अगर अनजान लोग को देखती है तो बोलने लगती है क्योंकि वो पहचानती नहीं है अगर आप पास आ जायेंगे उसको ऐसे टच करके सहलायेंगे उ खेलने लगती है उसको बस खेलना खेलने को चाहिए कोई भी रहे बस खेल लेगी सोचती है कि कोई मेरे साथ खेले और कुछ लोग हैं जो बहुत ऐसे वैसे बोलते हैं ये कुत्ता है ये है वो है लेकिन नहीं आप पालेंगे तो समझ में आएगा की कितने प्यारे होते हैं ये कितना समझते हैं ये आपको बहुत प्यार करते हैं जैसे और काटती भी नहीं है बिल्कुल नहीं काटती है हम कह देंगे लूसी बैठ जाओ बैठ जायेगी मतलब बात उसको सब समझ में आता है बस एक दो बार मारती है कभी कभी और जो बाहर के लोग हैं वो डरेंगे ही न क्योकि अपने घर पर तो कभी उ लोग रखे नहीं हैं तो मेरे यहाँ आते हैं तो सब लोग पहले हीं पूछ लेते है कि कि बंधी हुई है कि नहीं हम लोग बता देते हैं कि नहीं बांध वैसे तो हम लोग तो हमेशा बांध कर ही रखते है लेकिन कभी कभी घर पर छोड़ देते है हमी लोग रहते हैं तो और वो हम लोग के साथ खेलना बहुत पसंद करती है बाल से और ऐसे भी अगर उसके पास बैठ जाएंगे तो सोचेगी कि बस मेरी मालिश करती रहे की मेरे साथ खेलती रहे और जब खाना चाहिए होता है बोलने लगेगी हम लोग को समझ में आ जाता है की खाना चाहिए कि पानी चाहिए और वो तो बैठ नहीं सकती अगर अकेले अगर उसको छोड़ दिये तो पक्का बोलने लगेगी उसको जरूर एक आदमी उसके साथ चाहिए की मेरे साथ रहे मेरे साथ खेले और मेरा भी मन है की अगर हम लोग और एक दो रख सके डागी ये तो पाकिस्तानी बुली रखे हैं और दूसरी कोई आए ओ भी हमारे साथ रहे उसके साथ भी हम अच्छे से रहें उ भी हमारे साथ रहे हमा जैसे ये प्यार करती है जैसे ये हम लोग के साथ रहती है वो भी रहे पालतू जानवर होना कोइ बुरी बात नहीं है रखना अब कोई जरूरी नहीं है कि सब काटते हैं अगर आप उसको फैमिली की तरह परिवार के सदस्य की तरह मानेंगे रखेंगे तो वो काटेगा क्यों उसको तो और जैसे रखेंगे वैसे रहेगी वो बहुत जो भी खाना देगी वो खा लेगी कोई ज़रूरी नही है की उसको स्पेसली ट्रीट करना है जैसे आप रहती हैं वैसे हम रखते हैं और वो रहती भी है मेरी लूसी अगर हम कहीं से आ जाए तो इतनी खुश हो जाती है चढ़ जाएगी खेलो मेरे साथ खेलो मतलब उसको खेलने को चाहिए होता है कि कोई मेरे साथ खेले मेरे से प्यार करे बस और